हमरा नाम परम छिकै हम एहि वास्ते तोरा कॉल करलो छिअऽ कि यहाँ सबसँ बेटर रेस्टुरेंट कोन छै आरो वहांँ खाना कोन सा बढ़िआँ छै ओ बताबु